जोंनि ओनसोलाव मोनसेल' धोरोम नङा गोबां धोरोम दङ जेरै एसामिसफोरनि धोरोम दङ एसामिसफोरनि गोबां दङ नाथाय गोसोआव गैजोबा एसामिस नेपाली बर' राभा मिसिं दिउरि गार' कस सुनवाल कचारि गोबां दं जोंनि बे ओनसोलावनो नाथाय बिसोरनि गावबा गावनि जाय फोर्बो फालिनाय बेफोर गोबां बेलेक बेलेक नुनो मोनो जों बैसागोनि समाव गोबां बैसागुनि समावनो जों गावबा गावनि फेस्टिभेलखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि बर'नि बैसागु बैसागुआव गोबां बर'फोरा गाजा गोमजायै रंजायो मोसायो नखर नखर मागियो थिग बिदिनो एसामिसफ्राबो गावबा गाव नखर नखर फालियो मानियो आरो बैसागो बोथोरखौ जोङो मोसौ बैसागोखौ फालियो हांसो बैसागो बिदिनो गोबां बैसागु दं आरो बैसागोनि सेथि दानाव जोंनि बर'फोरा आर'ज गाबो मन्दिराव आर'ज गाबो बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबो आरो गोबां गामिफ्रावनो गावबा गावनि मोनसे थि जायगा लानानै समखौ डेटखौ फिक्स खालामनानै बेवहाय बोसोरफ्रामबो गावबा गावनि मोनसे मेला फुजा हायो बासा बेखौनो बुङो खेराय बैसागो फुजा आरो लोगोसे बेजों मोनाबिलिनि फांशनखौबो लानाय जायो थिक बिदिनो गोबां हारिफ्रावबो गोबां बिबदियैनो खुङो आरो धोरोम धोरोम होनानै बुङोब्ला जोंनाव जोंनिया बर'फोरा बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमाव जोंहा बोसोराव खेबबा फोर्बो हिसाबै लानाय जायो जेरैहाय बैसागो मागो आघोन माइनाव फोर्बो आमथिसुआ फोर्बो बेफ्राव मानि सेथि सेथि सनाव फोर्बोनि सेथि सेथि सानाव गासैबो सुबुंफ्रानो गावबा गावना गोथार खसाबखौ गान्नानै खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै जोंनि धोरोमखौ जोङो मानिनानै मन्दिराव आर'ज गाबो आर'ज गाबो बिदियैनो जों जोंनि दोरोमखौ फालियो आरो एसामिसफ्राबो गावसोरनि बेबायदि सेथि सानफ्रावनो फालियो एसामिसल नङा गाबां हारि दङ बिसोर गासिबो बिदिनो सेम फालियो गावबा गावनि आसार खान्थिखौ लानानै दोरोमखौ फालियो जोंहाबो बेन बिदिनो दङ आरो सोरबा सोरबा बर'आनो जा एसानिसआनो जा नखराव बिसरि होनाय दोरोमबो दङ जायखौ बावबायमा होन्नानै बुङोमोन खिन्थु बेबायदि फालियो बोलिहोनाय बेखौ एसानिसाव माबेबा होनानै बुङोमोन बोलिहोनाय आरो जोंनि मेहेर गोनां समायना जाय जोङो गोथार निस्थार बिबारजों जों इसोरखौ आर'ज गाबज्रियो जों बयबो सुबुंफ्रानो गनायो आरो जोंनि बे भारत बनसआव मोनसे जथाइ हादर जाय गोबां सुंबुफ्रानो गावबा गाव धोरोम गासैबो मानिलायनानै गावजों गावबुजिलायनानै जों गासैबो फालियो बिदियैनो जोंबो जोंनि बर'आबो मोनसेखौ फालियो गावबा गाव धोरोमखौ लानानै फोर्बो खालामनानै आरो बेवहाय जाय जोंनि बर'फोरा बिबार बाथौ होन्नानै बुङो आरो बिदियैनो आगोन मागो फोर्बो मागो फोर्बोआवबो जोंनि बर'फोरा बेलागुर सावो जाय लावखार ओंखाम जानाय होनानै बुङो बेवहाय बेलागुर सावनायाव गासैबो बर' सेंग्रा बोराय बेनथु गासै ज'यै ओंखाम ओंख्रि जायो जाय माइ गायखांनानै हाखांनानै जोंनि बे नारा बे नाराखौ मोजाङै हाना बेखौ न' बानायो न' बनायनानै सानसेनि थाखाय बेवहाय लावखार ओंखाम जायो आरो बेखौ फुङावनो दाउखा सिला नुयिनि सिगां दैयाव दुगैयो जाय बैसानखालि दैखौ गंगानि दै फैनाय होनानै बुङो बेव निस्थार दुगैनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो सावो सावखांनानै बेवहाय गासैबो गावनि नेमखौ फालियो गावबा गावनि दोरोमनि नेमखौ फालियो आरो फालिनायजों लोगोसे बे सानखालिनो जों गासैबो मन्दिराव जयै फैयो बोराय बेन्थु गासैखौबो सनमान लायो मान होयो थिग बिदियैनो गासै सुबुंफोरा गावबा गावनि दोरोमखौ जों गोबां गोबांनो बेबायदियैनो फालियो